औ औ मेदाम औ नोङो भबानिपुरनि उइभिंनि खाथियाव थायो ना आटसा आङो नोंथांनिसिम माखासे जेन'बा बे नोंसोरथ' एम्फौ फिसियो होन्दों होन्दों नामा इन्दिनि आं बेनि बोरै सोंनो लुगैदोंमोन आरोखि औ ओमफ्राय नोंसोरो जेनोबा माबोरै माबोरै जेनोबा बे इन्दि खुन्दुंखौ माबोरै माबोरै बानायो फालाय

औ औ औ औ औ

आटसा आटसा

आटसा आटसा

औ औ आटसा आटसा बे इन्दि इन्दि खुन्दुं बानायनाया जेनोबा थावख्रियाव बे बेयो जेनोबा बेसेबां गोबाव टाइम लायो जेनोबा दख'ना गांसेनि थाखाय बानायनो थाखाय जेनोबा

आटसा आटसा ओमफ्राय जेन'बा नोंसोरथ' बिदिनो इन्दि जिजोंनो जिबो दाखायो नामा नोंसोरलाय आटसा आटसा आटसा आटसा दे होनबालाय आटसा सा दे होनबालाय गोजोननाय थाबाय औ दे